हां मेरा लक्ष्य है कि मुझे सरकारी नौकरी लगना है सरकारी नौकरी में मुझे कलेक्टर बनना है ये मेरा लक्ष्य और आकांक्षाएं दोनों हैं क्योंकि यह मुझे बहुत उत्सुकताएं होती हैं कि मैं किसी दिन कलेक्टर बनूँ और लोग मुझे इज़्ज़त दें सम्मान दें और लोगों के लिए मैं काम कर सकूं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे मेरे गुरुजी और मेरी सबसे बड़ी की पैसे की तंगी मुझे प्रेरित करती है कि मैं कलेक्टर बनूँ इसलिए मैं ताबड़तोड़ मेहनत करके कलेक्टर बनना चाहता हूँ यही मेरा व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है